योगा करता आसतना खुबश्यो गोश्टी मेंनटली बऱ्यो उरतात फिजिकली बऱ्यो उरतात जेन्ना आमी प्राणायम करतात तेन्ना लंग स्वास घेवपाचे भितर सोडपाचे तेन्ना लंग्स बरे क्लीन जाल्ल्या भशेन दिसता आनीक जेन्ना खूब राग येता तोय बी कोण ताब्यांत उरता खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसतात की योगा कडेन आपल्याल्यो हें जाल्ल्यो उरतात जे दीसभराचो जो हें आसता स्ट्रेस तो जेन्ना योगा करतात तेन्ना क्लियर जाता आनीक कसलोच एक मनांत दडपण येना अशें एक दोन चार दीस करतकच प्रत खुब्ब गोश्टी क्लियर जातात